बिजलीअ जा जेके बोर्ड हूंदा आहिनि न उनमें जीअं ॿ ठहियल आहिनि होल हुनमें हथ न विझिणो घुरिजे करंट अची वेंदो आहे जा किथे तार छिलयल आहे त हुनखे टेप लॻाए करे बढ़िया सां उहो टेप लॻाए करे लॻायोसि टेप हुनखे पोइ जीअं लॻाईंदव त करंट ईंदो हुन टेप लॻाईंदव त करंट न ईंदो ॿियो बिजलीअ में जीअं पाणी जी राड पाणी गरम कंदा आहियूं त हुनखे हथ न लॻाइणु घुरिजे हथु लॻाईंदव त करंट जगंदो ऐं कॾहिं बि आले हथनि सां उन राड खे हथ न लॻाइणु घुरिजे छोकी राड में ॾाढो वॾो पावर हूंदो आहे हुनसां ॾाढो वॾो करंट ईंदो आहे जीअं कूलर था हलायूं त कूलर में पाणी भरणणो आहे उनमें बि केॾी कंहिं महिल अर्थिंग जो करंट हूंदो आहे अर्थिंग सां करंट अची वेंदो आहे उनखे कू जीअं कूलर हले थो हथ न लॻाइणु घुरिजे जा पाणी भरणो आहे त बंदि करे पाणी विझो जीअं पंखो धीरे धीरे हले थो त उनखे उन तेज़ु करिणो आहे त जीअं उनजो कंडेन्सर ख़राबु हुजे त उहो मटियो त त पंखो तेज़ु हलंदो ऐं जीअं मोटर पाणीअ वारी आहे त उनजो बि उन बि अगरि पाणी न थो खीचे उनमें बि कंडेन्सर लॻाईंदव त उहो बि तेज़ु हलण लॻंदी मोटर में बि कंडेन्सर मटींदव त मोटर तेज़ु हलणु लॻंदी हुनजे अलावा ॿियो जीअं छिति ते तार वार अचे थी हाई लेविल तार त उनमें बि अगरि असां प्लास्टिक जो पाइप लॻाईंदासीं त उनमें बि ॾाढो बचाव थींदो आहे करंट वरंट न ईंदो आहे ऐं उनजे अलावा पाणीअ में बरसाति जे टाइम में छाहे भिति में बि करंट अची वेंदो आहे त उनमें अर्थिंग जो करंट हूंदो आहे त ऊअं अर्थिंग जी सपोर्ट ॾियारे त उनमें करंट न ईंदो उनजे अलावा ॿियो जीअं बल्ब वल्ब ॿारऊं था बल्ब ॿारऊं था अगरि बल्ब में पाणी थो किरे बरसाति जे टाइम में त उनखे ढकण लाइ अहिड़ो कुझु सिस्टम ठाहिणु घुरिजे कि जीअं पाणी बल्ब जे मथां न किरे न त बल्ब ठका ॾींदो हुनखे उहो बि थींदो आहे ऐं बिजलीअ जी बचति बि करणु हुजे जीअं किथे खाली पंखो हले थो ऐं उनखे बंदि करिणो आहे ऐं बिजली बचाइणु घुरिजे बिजली ॾाढी मुश्किल सां मिलंदी आहे माण्हूअ खे बिजली बचायो ऐं बिजलीअ में जो करंट ॾाढो ख़तरनाकु करंट हूंदो आहे इहो ॾाढो वॾो करंट हूंदो आहे इनखे ॾाढो सु सुठे रुप सां बिजलीअ खे